एगो मीशो ऐप अछि ओहिपर हम कपड़ा मङ्गेलहुँ ओ कपड़ा बड़ नीक आयल हेँ लहँगा मङ्गेलहुँ हेँ से बड़ नीक आयल हेँ